अभी तक मैं किसी को बग़ीचा लगाने में मदद नहीं की लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब कुछ फूल लगाते हैं प्लांटेसन करते हैं तो मैं उनको ज़रूर मदद करता हूँ सलाह देता हूँ कि फूल लगाओ पर्यावरण ठीक रहेगा जितने फूल लगाओगे उतना ही पर्यावरण बढ़िया रहेगा आज के युग में इसमें जिसमें जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रई है पौधे कट रहे हैं इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो प्रदूषित के मामले में उससे बचाने के लिए मैं बच्चों को सुझाव देता हूँ मैं भी कुछ पौधे को जहाँ तक होता है आस पास की जगहों में छोटी छोटी जगह होते हैं उन्हें कुछ कुछ पौधे लगा देता हूँ और सबसे बच्चों को भी कहता हूँ कि तुम भी कुछ छोटे छोटे फूल को लगाओ छोटे छोटे पौधों को लगाओ बग़ीचे लगाओ तो इस तरह से मैं यह मैं तो ज़ोर करता हूँ सलाह देता हूँ और मेरा विचार है कि आज के युग में बग़ीचा लगाना निहायत ज़रूरी है क्योंकि जिन भारत की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई और यहाँ का वातावरण अत्यंत ही दूषित हो गया है आज दुनिया का सबसे विकसित तो हो ही रहा है देश लगातार जनसंख्या में सबसे बढ़ गया है पूरे विश्व में भारत की आबादी सबसे अधिक हो गई है यह बड़ा यह अभिशाप है भारत के लिए तो इसके लिए आदमी संख्या बढ़ रही हैं पेड़ पौधे को काटे जा रहे हैं तो हमारा तो विचार है कि पेड़ पौधों को काटना बंद करें और अगर ज़रूरत हो कुछ पौधे को काटना ही है तो पौधे को काटने के पहले हम कुछ उससे ज़्यादा पौधे लगाऍं इसका विचार इसके पहले बंदोबस्त कर लें तब उसको जो काटा जाए क्योंकि वातावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है अगर बग़ीचे लगाएँगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा इससे पेड़ पौधे क्या करते हैं हमारे यहाँ कार्बन आक्साइड है कार्बनडाईआक्साइड हम लोग साँस को छोड़ते हैं जोकि ज़हरीली गैस है और यह ज़हरीली गैस से दम घुटता है आदमी की मृत्य हो जाती है तो इसे कार्बनडाई गैस अगर बढ़ेगी इसके रोकने के लिए हम बग़ीचे लगाएँगे बग़ीचे लगाने से पेड़ पौधों की पत्तियाँ रहेगी और पेड़ पौधे की पत्तियाँ जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण कम करता है जोकि कार्बनडाईआक्साइड को साँस लेता है और ऑक्सीजन को प्रदान करता है तो जो प्रकाश संश्लेषण है यह होगा वातावरण दूषित होगा प्रदूषित होने से बचेगा शुद्ध शुद्धीकरण होगा और आज के युग में वातावरण को बचाने के लिए बग़ीचा लगाना निहायत ज़रूरी है तो मैं तो छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में भी जो भी बच्चे मिलते हैं उनको कहते पौधे ज़रूर लगाओ वातावरण को शुद्ध करने के लिए मैं यह सलाह देता हूँ मैं भी कुछ पौधे कुल में जहाँ तक होता है जो छोटी ज़मीन है रह अगर मिलती है तो कुछ पौधों को मैं ज़रूर लगा देता हूँ कुछ अगर बीज मिलते हैं तो बीज को ही वहाँ रख देते हैं पानी दे देते हैं इससे पौधे पनपते हैं और उनसे पौधे निकलते हैं तो आज के कुछ दिनों बाद वे भी पर्यावरण को बचाने में मदद करते हैं उनकी पत्तियाँ यह क्या तो प्रकाश संश्लेषण को करने में मदद करता है इस तरह से पर्यावरण को बचाने में मैं बहुत सुखों पौधा लगाना बग़ीचा लगाना यह मेरा धर्म है हर मानव का धर्म है कि बग़ीचा को लगाए आज के युग में ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके यह मेरा तो विचार है तो पर्यावरण बहुत सुंदर बग़ीचा लगाना बहुत अच्छी बात है हर आदमी को हम कहते हैं कि जो भी आदमी हैं कोई ना कोई पौधा अवश्य लगाएँ प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है आज के युग में धर्म है धर्म के दृश्य से अगर जोड़ जोड़ दिया जाए तो आदमी को हर बच्चे को हर व्यक्ति को छोटे हों या बड़े हर व्यक्ति किसी भी ज़मीन में कहीं भी कुछ भी पौधे को लगाएँ ताकि वातावरण प्रदूषित होने से बचे और हम लोग का जीवन सुरक्षित रहे